बिहारमे पुलिसके कमजोरीसँ मर्डर रेप सब चाकू मारि दै छै दिने दहाड़ गर्दन काटिके फेक देलक पुलिसवला किछु करबे नहि कयलक घुस लेलक तऽ काम कयलक जोन घुस देलक तऽ कयलक आओर नहि देलक तऽ ओकरा सुनबे नहि कयलक पुलिसवला के कोइ वैल्यूए नहि हइ सरकार रख लेलै पुलिसके कोइ वैल्यू नहि दिने दहाड़े गर्दन काटके फेक देलक हत्या कर देलक चाकू मारि देलक ककरो रेपे कयलक सरकारके कहे गेल पुलिसवलाके कहे गेलक तऽ पुलिसवला नहि सुनलक कहलक घुस लेम तऽ एना करम तऽ ओना करम तऽ सुनम आओर ओकरा उपर सरकार कोइ चीज नहि कयलक तइयो रखले रहलक पुलिसवला के ढिलैसँ एतना आदमीके रोडपर ककरो मारिके फेक दै छै ककरो बोरामे कसके फेक देलक ककरो कुएँमे फेक देलक ककरो केनहु काटके फेक देलक ककरो गोलिये मारि देलक चलते चलते ककरो लूटिये लेलक पुलिसवला तऽ किछु करै छै नहि ढिलै रहलक लूट लेलक चकुवे मारि देलक